मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य यह था कि मैं समाज की सेवा करना चाहती थी समाज में जो लोग गरीब हैं असहाय हैं बीमारियों से ग्रसित हैं मैं उन लोगों की सेवा करना चाहती थी और उन लोगों की सेवा कर के पुण्य कमाना चाहती थी जिससे कि मेरे को अच्छा लगता था कि मैं उनकी सेवा करूँ उनको मदद करूँ मैं चाहती थी कि वह आगे बढ़ें जो झोपड़ पट्टी में रहते हैं लोग उनकी भी मदद हो सके उनका भी कोई अपना हो जो उनको पूछें उनको सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाना चाहती थी जिस्से कि वह अपने बीमारियों का इलाज करा सकें उन्हें भी समय समय पर डॉक्टर मिल सकें उनकी बिमारियाँ जो हैं वो ख़तम हो सकें और झोपड़ पट्टी के लोग बस्ती के लोग जो है बिमारियों के कारण न मरें